घणे ई माण्हू उल्हासनगर में ईंदा आहिनि कुझु माण्हू धंधे वापार लाइ ईंदा आहिनि कुझु शादियुनि जी ख़रीददारी करणु ईंदा आहिनि कुझु माण्हू शादी मञ खणी ईंदा आहिनि जेके अची हिन धर्मशाला में रहंदा आहिनि ऐं हिननि धर्मशालाउनि जे अहिड़े नमूने आहिनि हिकु हरी कीर्तन दरबार सचो सतराम साईं बलराम धर्मशाला परमानंद भंडार कुसंद दरबार ऐं शांती विकास धर्मशाला इन्हनि दरबारियुनि में धर्मशालाउनि में एसी रूम बि आहिनि ऐं बग़ैरि एसी बि आहिनि ऐं कुझु कुझु धर्मशालाउनि में खाधे जो बि बंदोबस्त आहे जंहिंमें खाधो खाई माण्हू रही सघंदो आहे उते ऐं हिन धर्मशालाउनि में ॾाढो घटि चार्ज में माण्हू सुठे नमूने रही सघंदो आहे